मुझे इस्कूल में कम्पूटर बहुत पसंद था क्योंकि जब इस्कूल के टाइम में हम कम्पूटर का पीरि लगता था तो कम्पूटर सीखने के लिए हम लैब में जाते थे कम्पूटर में बहुत से फ़ीचर्स थे जो मेेम हमें सिखाती थीं सब से अच्छा कोडिंग था कोडिंग की लैंग्वेज बहुत अलग होती है मेेम ने हर बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं और हम जब भी मेेम पढ़ाती थी तो हम लोग हमारे फ़्रेडो के साथ गेम खेलने बैठ जाते थे और बहुत अच्छा लगता उस का कीबोर्ड था जो वो सेल्फ़ में कीबोर्ड बटन थे तो हमें वो दबाने में बहुत मज़ा आता था और हमें गेम में बहुत मज़ा आता था फ़्रेंडो के साथ और जो माउस था माउस भी बहुत प्रकार के होते हैं हमें मेेम ने बताया था तो हमें एक जोइस्टिक माउस भी आता था जो बहुत ही चलाने में मज़ा आता था उस को चलाने में तो हम ने बहुत अच्छा लगता था कम्पूटर चलाने के लिए इस लिए सब्जेक्ट बहुत पसंद है और उस में बहुस से फ़ीचर्स थे जैसे कि एम एस एक्सेल एम एस वर्ड तो बहुत से तरीक़े से सब पावरपॉइंट भी था फ़ोटोशॉप भी था मेेम ने हमें बताया था फ़ोटोशॉप के बारे में भी वो भी बहुत अच्छा सिख सिखाया था फ़ोटोशॉप के बारे में